हलो मोदी जी नमस्ते हमारी हिन्दी राष्ट्रभाषा है हमको बहुत पसंद है राष्ट्रभाषा हम लोग अपने भाषा में सबके से बात कर सकते हैं बतिया लेते हैं रामायण पढ़ लेते हैं भागवत गीता पढ़ लेते हैं पूजा पाठ में कोई देबी देवता का जो है किताबें सब हम लोग राष्ट्र हिन्दी भाषा में पढ़ लेते हैं इसी से हमको दिलचस्प लगती है और कई भाषा है हमारे देश की संस्कृतिक है हिन्दी भाषा और भाषाओं का जो है हम लोग को तो उतना समझ नहीं है हिन्दी भाषा के लिए तो हम लोग बहुत छोटे से पढ़ लिखकर के अपने दिल पर उतारे हैं तो हिन्दी भाषा हमको दिलचस्प लगती है और हम लोग हिन्दी में ही कहीं जाते आते हैं तो बातें कर लेते हैं और इसके बाद कोई भी बाजार में कोई चीज खरीदना है दूसरा भाषा में हम लोग को समझ में नहीं आता है और हिन्दी भाषा में समझ में आता है लोग कहते हैं कि हिन्दी की भाषा आप लोग को क्यों इतनी खास लगती है हम हिन्दी भाषा हम लोग को इस तरह से दिलचस्प और अच्छी लगती है कि हम लोग को हर चीज के लिए बहुत हल्का और सरल लगती है हिन्दी भाषा हमारे देश की भाषा है राष्ट्रभाषा है परम्परा है उसमें हम लोग की आस्था है हिन्दी भाषा के लिए हम लोग माता पिता से सीखे हैं हमारे पूर्वज भी हिन्दी ही भाषा को जानते थे और अपनाते थे इसलिए हिन्दी भाषा के लिए हम लोग जागरुक हैं हिन्दी भाषा से हम लोग किसी का निमंत्रण आता है पढ़ लेते हैं अंग्रेजी में आता है तो हम लोग को नहीं समझ में आता है हिन्दी भाषा से हम लोग घर आए मेहमान का भी हर बात समझ करके इज्जत करते हैं हिन्दी भाषा हमारे देश की भाषा है हम लोग को खास भाषा है और दिलचस्प है और राष्ट्रभाषा है इसलिए हिन्दी भाषा हमको बहुत पसंद है हिन्दी ही में हम लोग का पालन पोषण और भरण हुआ है हिन्दी भाषा से ही हम लोग क से लेकर के ज्ञ तक सीखे हैं हिन्दी भाषा हमारी बहुत दिलचस्प है